हॅलो साई रॅस्टोरंट फोन लागला न्ही हांव सर्वरी म्हज्या घरान आयज बड्डे आसा म्हाका नॉनवेज जेवण जाय आसलें तुमची कडेन मेळटलें न्ही पन्नास लोकां खातीर अशें जाय म्हाका कितें कितें अशें मेळटलें फ्राय रायस प्रावंस चिली बिरयानी चिकन लॉली पॉप आनी अशे खुबशे आयटम अशे आसल्यार बीन जाल्या म्हाका सांग सात कितले पर्यंत म्हाका मेळटलें सात पर्यंत अशें जाय आसलें म्हाका तुमी डिलिव्हर करतलें काय आमी व्हरपा येवपा पडटलें आनी तुमकां कॅश दिवपा जाय काय जिपे करपाचें कॅशय तुमकां कॅश जाय जाल्यार कॅश दिता बरें हॅलो मॉम्स कॅर किचन न्ही हांव सर्वरी म्हाज्या घरा आयज बड्डे आसा आनी तुमच्या कडे कसलें जेवण मेळटा नॉनवॅज या वॅज म्हाका नॉनवॅज जाय नॉनवॅज ना जाल्यार म्हाका वॅज सुद्दां मेळ्ळ्या जाता मशरूम जावं कितें अशें करून आसल्यार बीन दी म्हाका पन्नास लोकां खातीर अशें जाय म्हाका तुमच्या कितले ते सांग म्हाका हांव तुमकां कितले पयशे ते सांग म्हाका हांव तुमकां जिपे करतां तुमी जेवण डिलिव्हरी करता काय आमी व्हरपा येवपा जाय व्हरपा पड येवपा पडटलें ओके आनी सगळें स पावतलें बरें